ٹریول ایجنسی اچھا اچھا آپ یہ بتائیے کہ ہم کو ایک ٹور کے لئے جانا ہے کم سے کم نو لوگ ہیں کون سی کار ٹھیک پڑے گی تویرا ٹھیک تو تویرا میں نو کے بجائے اگر دس ہو جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں اچھا نہیں تو آپ کا کیا ریٹ ہوگا لکھنؤ جانا ہے نو ہزار نو ہزار تو زیادہ ہیں نو لوگ رہیں گے پر ہیڈ ایک ہزار روپیہ پڑے گا تو کیا فائدہ ہمارا دیکھیے سات وات ہزار تک اگر ہو جاتی ہے تو ایک تویرا پرسوں کے لئے بتایئے آٹھ آٹھ تک تو نہیں دے پائے چلئے چھوڑیئے ہٹایئے نہ سات آٹھ ساڑھے سات میں ڈن کریئے ہاں تو پرسوں صبح چھ بجے آ جائیں گے آپ ٹھیک ہے ساڑھے سات پہ ہوگا نو سے آٹھ دس نہیں ہوں گے آٹھ ہو سکتے ہیں وہ آٹھ ہو دس ہوں نو ہوں کوئی دقت نو سے زیادہ نہیں ہوں گے آٹھ یا دس ٹھیک ہے صبح چھ بجے ہاں تو یہ ہمارا موم ہیں حُسین پورہ کے پاس چھتر پورہ چاند پورہ وہیں آیئے گا اوکے اوکے موبائل نمبر ہم واٹسایپ پر بھیج دے رہے ہیں آپ کو ٹھیک اوکے